उत्तर प्रदेश जिले में इलाही सांस्कृतिक उत्सव आहिनि जीअं तव्हां जो शिक्षक दिवस थी वियो होली दिवस थी वियो योग दि होली थी वयी योग दिवस थी वियो दीपावली थी सभु पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां ग्रहनि नक्षत्र जे हिसाब सां सभिनि जा पंहिंजा ईंदा आहिनि होली दीवाली त फ़िक्स न हूंदा आहिनि ऐं शिक्षक दिवस योग दिवस बि पंहिंजी हीउ सभु बि मल्हाईंदा आहिनि